मिगी स्विमिंग बचपन कोला दा लेइयै बड़ी पसंद ऐ में निक्के होंदे गै जिसलै पानी दिखदी ही ते दौड़ियै पानी च छाल मारदी ही इक बारी निक्के होंदे अस गे न्हाने गी उद्धर डूरा बाईं उत्थै सारे न्हांदे हे मतलब साढ़े इत्थै कठुए च इक ज'गा ऐ लोकी न्हांदे ऐ पुन्य पन्य गी अस बी गे उत्थै न्हाने गी ते में निक्की होंदा हाइट बी किन्नी होनी कोई दो ढाई फुट होनी ही ते उत्थै हा पानी पानी बी मतलब कूह्ल टाइप जेह्दे च में डुब्बी जंदी ही में पानी दिक्खेआ में दौड़ियै गेई पानी त जंप मारेआ फिर उत्थै मेरी इक कजन बी उ'नें मिगी पानी चा बाह्र कड्ढेआ हाल्ले बी मिगी जिसलै ओह् दिन जाद आंदे निं मिगी हासा आंदा में के कि'यां मतलब मिगी पानी कन्नै बड़ा लगाव हा फिर जि'यां जि'यां बड्डी होई साढ़े पिंड इक नैह्र ऐ और में उस नैह्र उप्पर जंदी ही ते होर बी बच्चे आंदे हे ओह् बड्डे बड्डे बच्चे होंदे हे उसलै ञ्याने उ'नें तैरना सारें गी आंदा हा ञ्यानें गी ते में बचैरी इ'यां बैठियै दिखदी ही फिर में उ'नें गी दिक्खी दिक्खियै जि'यां जि'यां ओह् करदे हे उ'आं में कीता ते नैह्र दी इ'यां थोह्ड़ी स्लैब जी होंदी स्लोप उस्सी अस स्लैप बोलने होन्नें अपनी लैंग्वेज च ते ओह्दै कन्नै कन्नै में तैरी पाना सिक्खी ते मिगी आई गेआ आने गी थोह्ड़ा टैम लग्गेआ सौखी निं आई पर रुढ़ी निं में ते कदें डरी बी निं कि में रुढ़ना कदें में सोचेआ बी निं डर नाम दी ते मेरे बिच्च कोई चीज गै निं ही और मतलब डर में कदें सोची बी निं सकदी ही कि में रुढ़ी जाना ऐ जां कुछ ऐसी होना ऐ मेरे कन्नै जां में डुबगी मेरे मन च डर नांऽ दी कोई चीज निं है ही में बिदआउट फीयर स्विमिंग सिक्खी और खुद सिक्खी मिगी किसै ने सखाई गै निं अप्पू सिक्खियां जि'यां बड्डे बड्डे ञ्याने हे ओह् स्विमिंग करदे हे उ'नें गी दिक्खी दिक्खियै में अप्पूं गै सिक्ख ली और मतलब इक बार केह् होआ कि में में ही मेरे कन्नै इक कुड़ी ही है नी असें दौनें गी स्विमिंग करन आंदी ही थोह्ड़े थोह्ड़े बड्डे होई गेदे हे थोह्ड़ी थोह्ड़ी सिक्खी लेदी ही वैसे पर एह् आंदी निं ऐ जिसलै करदे हे उन्नी गै होई जंदी ही फिर इक दिन असें सोचेआ कि अज्ज असें नैह्र क्रास करनी ऐ कोई है बी निं ही असें सोचेआ गै निं कि अस रुढ़ी बी सकने आं सानू आंदी नेईं आंदी असें ता बी नैह्र च डाई पुट्टी ते असें करी लेई पैह्ली बार च स्विमिंग नैह्र क्रास बी ते मिगी बड़ी खुशी होई कि मिगी आई और में बड़ी खुशी कि स्विमिंग सिक्खी लेई और में अज्ज बी जन्नी होन्नीं गर्मियें च नैह्र बगैरा उप्पर स्विमिंग पूल उप्पर हर ज'गाह जन्नी होन्नीं और स्विमिंग करनी होन्नीं में कोई प्रौफैशनल स्विमर निं आं बट इक ठीक ठाक ऐ कि मतबव स्विमिंग टैकनीक आंदी ऐ खुद दा बचाव करी सकनी ऐं बस